یہ انسانی مجاز اور فطرت میں ہے جب وہ مسلسل کسی کام کو کرتا ہے کسی مشغول کسی اہم ترین مصروفیات میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے ذہنی تھکاوٹ اور ذہنی کاہلی انسان کے لیے بہت بڑی یہ بوجھ ثابت ہوتی ہے پھر وہ آگے کوئی کام نہیں کر پاتا ہے اسی طرح مطالعہ ہے مطالعہ کرتے کرتے بسا اوقات انسان تھک جاتا ہے اس کا ذہن تھک جاتا ہے اور وہیں وہ سست پڑ جاتا ہے دیگر کاموں میں وہ مشغول ہوتا ہے اور اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا جس کے وجہ سے اس کا ایک اہم کام جو مطالعہ ہے وہ اس سے چھوٹ جاتا ہے اور بےرغبتی کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ بےرغبت ہو جاتا ہے عدمِ توجہی اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اسے بہت مرتبہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنا احتساب کرنا پڑتا ہے خود ہمارا معاملہ ہے جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ایک موضوع پر کئی کتابیں پرھنے کے بعد جب اس موضوع سے ہٹ کر دوسری کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس وقفہ کے لیے دوسری کتابوں کے ہاتھ لگانے سے پہلے کچھ وقفہ کے لیے آرام کرتے ہیں اس آرام طلبی میں شیطانی وساوس اور ذہنی کڑھن کی وجہ سے بسا اوقات پڑھنے سے دل دور چلا جاتا ہے سستی کاہلی اور عدمِ توجہی ہم پہ غالب ہو جاتی ہے پھر بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ دنیا میں رہنا ہے تو پڑھنا ہے پڑھنے سے مطالعہ کرنے سے انسانی افکار وسیع ہوتے ہیں مطالعے سے انسان کا ذہن کھلتا ہے انسان کے ذہن کے دریچے اور دروازے کھلتے ہیں مطالعہ انسان کے لیے بہت مفید ہے اس سے آدمی کو اپنا تجربات حاصل ہوتے ہیں اور یہی تجربات مشاہدات تاثرات دلی کیفیات احساسات و جذبات مطالعے کے بعد انسان کے زبان و بیان اس کے قلم اور اس کے روشنائی سے باہر آتے ہیں جو کبھی کتابی شکل اختیار کرتے ہیں تو کبھی بیان کے ذریعے عوام میں دوسروں کو پہنچاتے ہیں الحاصل یہ کہ بےرغبتی کے وقت ہم ان کتابوں کو پرھتے ہیں جو ہمارے ذہن کو زیادہ اپیل کریں جو پڑھنے میں مزید شوق پیدا کرے جو اشتیاق پیدا کریں جو ہمارے لیے ایک رہنما ثابت ہو پھر جب ان کتابوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو دوسری کتابوں کے پرھنے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور یوں ہماری سستی جاتی رہتی ہے